हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी कि'न्ने बंदे न अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी अच्छा अच्छा नेईं कमरे साढ़े कोल शैल न शैल बड्डे बड्डे कमरे न हां जी हां जी कि'न्ने बंदे आस्तै चाहिदा अच्छा दस बंदे ठीक ऐ कुक्क बी चाहिदा फ्ही तुसेंगी ऐ नी ओह् कोई गल्ल नी अस दिन्ने आं ड्रैवर ते साढ़ा लेइयै आंदा स्टेशन उप्परा गैस्ट गी हां कोई गल्ल नी होई जाह्ग ते खर्चा दिक्खो मैडम जी कमरे साढ़े कोल शैल बधिया कोई ओह् नी औग कम्पलेन नी औग तुसेंगी ते पर दस बंदे न थोह्ड़े ते दस लक्ख हारा खर्चा आई गै जाना हां जी फ्ही साढ़े कोल स्विंमिंग पूल बगैरा किचन फ्ही उं'दा कुक्क बी बाह्रा करने पौना फ्ही अगर ओह् बाह्रा आवा दे ते फ्ही उ'नेंगी रूट्टी बी उ'यै नेही चाहिदी अच्छा ओह् कोई गल्ल नी कोई गल्ल नेईं कोई नी ते कि'न्नी तरीक आस्तै बुकिंग चाहिदी तुसेंगी अज्ज बुकिंग करी लैओ पर ते उ'नें आना कैह्लू ऐ इत्थै पुज्जना कैह्लू ऐ फ्ही असें अपने ड्रैवर गी बी ते पुच्छना होंदा नी अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी ठीक ऐ होई जाह्ग सारा अरेंजमेंट ठीक ऐ ओके